हाँ नमस्ते हाँ कौनसी बुक नोवेल्स बुक ठीक है मैं

नहीं नहीं

मैं चेक कर पढ़ ठीक है हमारे पास कल यो मेरे पास दस बुक थे शायद और बच्चे लेके चले गए ठीक है हम उनसे ठीक है ठीक है हम देखते हैं ठीक है अच्छा अच्छा ठीक है मैं बच्चों को देख के बताती हूँ किसके पास मेरे पास है तो नहीं मैंने देखा हाँ मैं प्रिंसिपल सर से बात

हम्म अगर मिल जाए तो मैं आप दूँगी